आसामनि सोलोंथाय बिखान्थिनि सोमोन्दै बुंनो थाङोब्ला गोथौ गियान थानो नांगौ सोलोंथायनि सायाव आरो बिबादि गोथौ गियान गैयालासेनो बुंनायाबो गोब्राब दा नांथारगौ जानायाव माब्लाबा गासिबो बाथ्राखौ मिथिजोबाब्लाबो मिथिस्लाबि आयदानि सायावबो गावबा गाव कमेन्टखो होनो गोनां जायो दिनैबो आं थिग बेबादिनो आसामनि सोलोंथाय बिखान्थिनि सायाव गासै नलेजआ गैयाब्लाबो जोङो सरासनस्रा नुबोनाय आरो मोनबोनाय बेखौ नायनानै फंनैसो बुंनो नागिरदों जे आसामनि सोलोंथाय बिखान्थि बुङोब्ला आथिखालाव सोलिबाय थानाय जे सोलोंथाय बिखान्थि बेखौनो बुंनाय जायो आथिखालाव जोंनि आसामाव सोलोंथाय बिखान्थियाव ओ आयदा हिसाबै कमार्स आयदा बिगियान आयदा आरो आर्ट्स आयदा अरथाद फालांगि आयदा ओमफ्राय बिगियान आयदा आरो बिनिफ्राय ओ खला ओ खला आयदा एबा हारिमु आयदा बे आयदायाव सोलिगासिनो दङ दा गोबांआनो बुङो आसामनि सोलोंथाय बिखान्थिया माने बाहायारि बिथिंजों गोरोबा एबा फालांगियारि बिथिंजोंबो गोरोबा जायनि जाहोनाव सासे फरायसाया सोलोंथाय मोनखांनायनि उनाव अरथाद सोरबा मेट्रिक सोरबा हायार सेकेन्डारि एबा डिग्रि एबा इउनिभारसिटिनि गियान लाखांनायनि उनावबो डिग्रि लाखांनायनि उनावबो जेबो खामानि मोना बा खामानियाव उदाया सोरबा सासे आर्ट्सनि गथ'वा कम्पानियाव साख्रि मोनब्लाबो बे कम्पानियाव खामानि मावनो हाया जायो एबा सोरबा सासे कमार्सनि गथ'आ बिगियाननि कम्पानियाव साख्रि मोनोब्लाबो बेखौ मावनो हाया जायो मानोना बिथांनाव बे गियाना गैया आरो थिग बेबायदिनो गोबां गियान थासेयावबो गोबांआनो जोंनि गोरों लेखा फरा रोंनाय सेंग्रा सिख्लाफ्रा ओ न'नि खामानियाव बाहागो लानो हाया मानोना बिथांमोना खामानि जिहेथु साख्रि मोनाखै बेखायनो न'आवनो बायदिसिना खामानि मावनानै जानो गोनां जायो दाना बै न'आव जों सरासनस्रा आबादारि गथ'फ्रा आबाद मावनानै जायो आरो थिग बिदिनो गथ'फोरा अरथाद लेबारार गसथिनि मानसिफ्रा सम बाहायनानै बा लेबार मावनानै जायो दा बेबायदिहाय बिथांमोना गावनि गियानखौ गावनि जेराव जिउ खांनांगौ खामानि बे खामानियाव गावनि गियानखौ बाहायनायनि जेबो खाबु गैया दा हालएवनानै जानांगौब्ला बा हाबानि खामानि मावनानै जानांगौब्ला जोंनो आबाद मावनायाव मा मा बेसाद नांगौ मा मा गियाननि दरखार जायो बेफोरखौ नांगौ जायो जेरै नांगोल दाननाय मै दाननाय बा मोसौजों एवनाय बा ट्रेक्टरजों एवनाय बेफोरनि गियान नांगौ जायो दा बै सरासनस्रा स्कुलाव आर्ट्स आयदायाव बेफोरखौ जों मोननो थाङा थिग बिदिनो ओ आथिखालाव बिभिन्न कम्पानि ओंखारबाय बे कम्पानिफ्राव बायदिसिना ग्लास बानायनाय नेट्स बानायनाय बा बेन्दों बेनला बानायनाय ओ थिग बिदिनो जेनेबा लहानि ग्रिल बानायनाय दरजा खिरखि बानायनाय ओ आरो बे बायदिनो बागसु बा आलमिरा बेफोरबायदि बानायनायनि थाखाय गोबां खामानि मोनो नाथाय बेफोर खामानिखौ जों कलेजाव मोननाय बिगियान बिगियान बाहागोनि जाय आयदा मेट्रिकसिमहालागै जों सोलोंनानै मोन्दों बा हायार सेकेन्डारियाव सोलोंनानै मोनो बेफोराव जों मोननो थाङो बेखायनो लेखा गोरों जाब्लाबो जोंनि आसामनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा गुबैयै ओ गाव थांना थानांगौ माने जिउनि जाय मुल राहा गुदि राहा बे गुदि राहायाव खामानि मावनायनि खाबुखौ लानो हाया जायो आरो बेल' नङा ओ जोङो साननानै नायब्ला दासो दुलाराय भारत नाङै जि सोलोंथाय सिसटेम भारतनि जि सोलोंथाय खान्थि बे सोलोंथाय खान्थिया दासो लासै लासै बिगियानारि जाबोनो हमदों आथिखालाव अदेबानि भारतारि सोलोंथाया बिगियानाव बांसिन गुरुदथ' होदों बांसिन बोलो होनाय जादों ओमफ्राय मोनफ्रोमबो बाथ्राखौ बिगियाननि गेजेरजों मावनाय जेरेखम बिगियाननि गेजेरजों मावनाय ओ मबाइल बा एप्सफोरनि गेजेरजों बा नेटफोरनि गेजेरजों बा अनलाइन बेबादि खामानि दा लासै लासै गासै दुलाराय भारतावनो जानो हमबोदों आरो बेखौ सरखाराबो गुरुदथ' होदों आथिखालाव मोनफ्रोमबो खामानिआनो अनलाइन आव जायो नेटनि गेजेरजों जायो कम्पिउटाराव जायो ओ बेखायनो दा सोलोंथाय बिखान्थिफोरावबो बेफोरबायदि ओ नेटनि खामानि बा कम्पिउटारनि खामानि एबा एफ्सफोरनि बिद्दा बेफोरखौ दा कमपलसारि भाबै होनो थाखाय सरखारा सानगासिनो दं आर बेबायदि सानोब्ला साननाय मथे जुदि खामानिखौ मावमारोब्ला मावनो हामारोब्लासो जोङो गोदान मुगा अथाद डिजिटेल इन्डिया दानायाव जोङो साक्सेसफुल जानो हागोन ओ जाफुंसार जानो हागोन बेखायनो आं सानो माने गोदोनि सोलोंथाय सिसटेमखौ ज्राब गारनानै माने गोजाम खान्थिफोरखौ ज्राब गारनानै गोदान खान्थि बेफोरखौ डिजिटेलाइज खालामजोबनो हायोब्ला मोजां जायो होननानै आं सानो ओ होमब्लासो जोंनि ओ भारतनि गुबुन गुबुन जायफोरनाखि उन जानानै गोग्लैनानै दङ बे गोग्लैनानै थानाय जाथि हारि हारिसाफोरा समान जखानि साख्रि मावनो हागोन साख्रि मोननो हागोन आं बेखौ सानो ओ बिनि अनगायैबो जोंनियाव दासिमहालागै बेफोर खामानिखौ सरखारा लादोंब्लाबो खिन्थु खायसे बिथिङाव दासिम जोङो ओ उन जानानै दं बायदिसिना जाहोनाव जेरै धोरोमनि फोथायनाय बा बे धोरोम फोथायनाय बुब्लियावबो दा जोङो ओ गोबां खेथ्र'आवनो ओ जे बिगियाननि जायफोर खारिखरि खामानिफोर दङ आरोंदायारि खामानिफोर दङ बे आरोंदायारि खामानिफ्राव ओ दासिमबो ओ बाहागो लानो इसे आख' फाख' खालामनाय बायदि जों नुनो मोनो जेरै मुस्लिम धर्म आलमनि मानसिफ्रा दासिमबो ओ माने ड'क्टर सखथर गोबाङानो थारमाने जानो नागिरा माने धोरोमारि आयदायाव बांसिन बिथांमोना गुरुदथ' होयो थिग बिदिनो हिन्दु मानसिफ्राबो जेनेबा ओ जेनेबा मोसौनो बिजि होनाय बा जिब जुनारखौ बिजि होनाय बा जिब जुनारखौ लानानै जे सोलोंथाय बेफोर सोलोंथायखौ मावनो थान मोनो गोब्राब मोनो मानोना जोंनि हिन्दु मानसिफोराबो भारतनि हिन्दु मानसिफोराबो ओ बिगियाननि गोबां बिथिंखौनो दाबो फोथायि माखासे मानसि दङ ओ बेफोरनि थाखायनो जोंनि शिक्षाया दाबो दावगानो हायाखै सोदांजानो हायाखै आरो आधोनिक बा गोदानारि जे सिसटेम आदब बे आदबखौ गनायनानै लानो हायाखै बेखायनो बिनिफ्राय जानगारनानै बयबो गोदानारि आदबखौ बजबना लानो थाखाय आं दिनैनि आंनि बुंनायनिफ्राय बयखौबो खावलायनो सानो